नंगौ जे दिनै जोङो गोनोखोयारि मुगायाव थांनानै दङ दा जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव जे मोब्लिबनि गोहोम बे गोहोमा जोबोद गोनांथि दङ मोब्लिब गैयाब्ला जोङो अर सुनो हाया मोब्लिब गोहो गैयाब्लानो जोङो आथिखालाव मोनबो रोखोमनि मेशिनारि बेसादखौ जोङो सालायनो हाया दा बेनिखायनो जोङो मोब्लिबनि सायाव सोनारनानैसो जोङो गासै दानि गोदान मुगानि मेशिनारि मुवा बेसाद कम्पिउटार रेडिय' टेलिभिशन मबाइल बेफोरखौ जोङो सालायनो हायो दा जोंनि बेफोर गामियारि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि मोब्लिब थायैनि जाहोनाव बा नांगौ बायदि मोब्लिबनि सुबिदा गैयैनि थाखाय सुबुंफोरा बा रायजो राजाया गोबां जेंनानि मोगा मोगि जादों एखनब्ला पावार काट बेबायदि जेंनायावबो जों गोग्लैनो गोनां जायो मानो होनोब्ला माबा मोनसे खामानि मावफुबाय थानाय समाव हमना ला जों जुदि फरायसा हिसाबै जों फरायफुबाय थानाय समाव एखनब्ला मोनाबिलि समाव पावार काट जायो आरो बे पावार काट जानायनि जाहोनाव जोङो फरायनाय समाव जों गोबां असुबिदा मोननो गोनां जायो आरो बेवहाय पावार काटनि जाहोनाव गोबां जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसा उथ्रिसारनाय जेखिनि न'खर दारिमिनफोर बा स्म'ल स्केलनि इन्डास्ट्रिफोर बे इन्डास्ट्रिफोरखौ सालायनायावबो बे पावार काटनि थाखाय जोङो उसुबिदा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो ओनसोलनि गोबां गामियारि सुबुंफ्रा पावार काट आरो मोब्लिब मोब्लि गोहोनि जे जेंना बे जेंनानि गोग्लैनायनि थाखाय बा जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो हानाय सुबुंखौ जोंनो आथिखालाव इनभार्टारफोर बायनानै लानानै सुनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव अरथाथ रैनि सिजोनाव बोथोरा जुदि गाज्रि जायोब्ला बार अखा फैयोब्ला थाब थाब पावार काट जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो दैज्लां बोथोराव बा रैनि सिजोनाव जोङो फ्राय जोङो मोब्लिब गोहो थानायखौ जोङो नुनो मोना बेनिखायनो पावार काट बायदि जेंना मोब्लिब गैयै जेंना बेफोरनिफ्राय बारगनो थाखायनो दिनै सुबुंफ्रा गोसो गैयाब्लाबो जे जोङो गोबां थाखा होनानै जोङो इनभार्टारफोरखौ बायनानै लानो गोनां जादों आरो इनभार्टारनि गेजेरजोंनो फरायनाय बा गुबुन गुबुन न'खरनि जे फिसा फिसौ खामानि बेफोरखौ जोङो मावनायनि गोनांथि जानानै फैदों